उदकांत शेंण मिसळून दाराच्या हुमऱ्यार शिंपडावपा फाटले तर्क शास्त्र म्हळ्यार घरांत जेन्ना खूब गर्मी जाता तेन्ना उदकांत शेंण मिसळून दाराच्या हुमऱ्यार शिंपडयलें तर दिसभर घरांत थंडसाण मेळटा कांय लोकांक दिसतां घर शुद्ध जाता घरांत धूळ जायना लोकांक दिसता की वायट कितेंय घरांत आसा तें घरां भायर वता बरें नशीब येता भरभराट जाता सूख घरां भितर येता शेणां उदक फांफुडल्यार खंयचेय जीव जंतू विंचू घरांत भितर येवंक पावनात